वैसे तो हमारे देसश में हिन्दी ही भाषा सब से महत्वपूर्ण भाषा है पर जो लोग हैं जैसे राजस्थान में लोग रहते हैं वो अपनी राजपूती भाषा में बात करते हैं और हमारे शहर में कुछ पंजाबी लोग भी रहते हैं वो भी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं पर जो हिन्दी बोलते हैं उनको यह भाषा समझ में नहीं आती है इन दोनों भाषा मिल कर हमारे शहर में ये लोग अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं पर हमें इस भाषा का कोई ज्ञान नहीं है इस लिए हम अपनी भाषा का ही उपयोग करते हैं जो हिन्दी भाषा है हिन्दी भाषा में सारी चीज़ें हम अपने आप समझा सकते हैं दूसरे सामने वाले को जिससे वो आसानी से समझ सकता है और अपनी बात को हम आसानी से इसके ज़रिए रख सकते हैं अपनी सारी चीज़ें हिन्दी भाषा के ज़रिए ही सारी चीज़ें रख सकते हैं